अ हेल्ल' औ औ औ मा जाखो मा बुं गोबावथ' जानाय नङामोन गोबावथ' जानाय नङामोन बेलेगनिफ्राय लाबोनानै आंनि होननानै थगायदोंखोमा नोङो बिदिथ' जानो हायाना आंथ' बेफोरबायदि डेट थांनाय बे बेया बेसादखो लाबोफेराखैना आंथ' बेफोरबायदि बानायफेराखै ना आंथ' बेबायदि बेया बेसाद बा गाज्रि बेसाद लाबोफेरा देसु माथो आं दिसुन बेफोरबायदि थाइसे थाइनैबो बारा लाफेरा दिसु नोंसोरो मालायनिफ्राय लाङो आंखौसो बदनाम खालामबाय थादों नामा नङा नङा जानो हाया बेयो आंनि माल सुग्राफोराबोथ' बेफोरबायदि बेया खामानि मावफेराखैना नङा दै नङा नोंसोरो मालायनिफ्राय लाबोयो आरो आंखौ बदनाम खालामबा जागोन नामा आंनि माबाफोराथ' अ अ आंनि लेबारफोराथ' बिदि जानो हायाना माब्लाबाबो आं दिसुन बिसोरखौ थोंजों थोंजोङैनो बुंखाना दोनो रावखौबो जेबो बिदि कास्ट'मारनि सायाव माबा खालाम नाङा होननानै नङा नङा नङा मोजाङैथ' आंनिथ' नङाना बेयो

सुग्राफोराबो भुल गैया दै आंनि नङा दै बेयो नोंसोरो गुबुननि दखाननिफ्राय लांनानै आंखौल' बदनाम खालामबाय थाबा जायाना दे दे दे